मां ऑनलाइन ते हैंड पर्स ॾिठो मां मां घुरायो उनमें ऑनलाइन ते शाईनी कोन्ह पियो ॾेखारे पियो जीअं मुंहिंजे हथ में आयो त ॾाढी शाईनिंग बि उनमें चेन बि नंढी बि उनजी पॉकेट एतिरा कोन्ह हुआ